हाँ नमस्ते सर हाँ किस विद्यालय से बोल रहें सर हाँ सर बोलिए हाँ हाँ सर हाँ नमस्ते सर बोलें हाँ सब हो जाएगा पाँच सौ सर हाँ हाँ सर हाँ हाँ हाँ सर हाँ सर तब वही कुछ कम बेसी कर लीजिएगा जो कहेंगे सर हाँ सही है सर वही साढ़े चार सौ में हो जाएगा सर हाँ तो सर साढ़े चार सौ तो बताए ही हैं हाँ अरे तब तक तो कैसे हो पाएगा बताइए आपै हाँ हाँ सर इसलिए न कहे हैं कि हाँ सर तो मैनेजे करके बताए न साढ़े चार सौ और बता चलिए सर तब चलिए सर जब आप इतना कहे रहे हैं चार सौ ही सही ठीक है सर तो सर जिस दिन बताएँ आप उस दिन हम आ जाएँ या आप ही नाप वहीं पर लिखवा के हमें भेज दीजिए नहीं तो हम ही आ जाए हाँ हाँ सर अच्छा हाँ ये भी सही है सर ठीक सर ठीक हाँ ठीक सर हो जाएगा अरे दस तारीख तक हो जाएगा हाँ हाँ सर आपको दो तीन दिन पहले चार दिन पहले मिल जाए हाँ हाँ सर तभी न कह रहें जिम्मेदारी ले रहे हैं सर अरे चार लोग हैं सर चार पाँच लोग नहीं सर एकदम एक बार आप मौका दीजिए

हाँ ठीक है सर दस बजे सर कितने बजे का है विद्यालय सर हाँ सर ये कह रहें हमारे यहाँ कपड़ा भी मिल जाएगा बच्चों का ड्रेस भी अगर कहेंगे तो वहीं से आपको प्रोवाइड करा देंगे हाँ सर आ कर समझ लीजिएगा ठीक है अच्छा सर ठीक है सर तब ठीक है जब आएँगे तो वहीं बात हो जाएगी तब रखें सर ठीक है सर नमस्ते सर